हेलो हाँ जी हाँ हाँ हाँ बताएं हाँ हँ नहीं नहीं नहीं योगेश बात कर रहा हूँ मैं बताएं अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ भैया सिमेंट मिल जाएगी आपको कौन सा सीमेंट चाहिए वैसे अभी अल्ट्राटैक चल रहा है अभी एक सौ बीस रुपये बोरी और नहीं नहीं नहीं भैया हमें तो तो हम बाहर से मँगवाते तो हमें ख़ुद इतना ही पड़ जाता है मतलब हम लोग को भी थोड़ा बहुत चाहिए होता है हाँ हाँ हाँ हाँ बताएं बताएं हाँ हाँ हाँ हाँ अगर अब बल्क में अगर हम मँगवाते ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बल्क में आपको कितनी बोरियाँ चाहिए फिर भी हाँ हाँ हाँ हाँ जी जी मायसीम का थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा ही ज़्यादा है पर वो एक सौ पचास रुपये है एक सौ पचास रुपये बोरी है हाँ हाँ हाँ अब वो भी अगर आप बल्क में लेंगे तो वो उसमें भी थोड़ा बहुत अपन कम कर लेंगे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हाँ हाँ

अच्छा अच्छा हाँ हाँ नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करिए एक काम करिए जितनी बोरियाँ लग रही हैं आप उतनी इस्तेमाल करिए उसके बाद में अगर हमें लगता है कि हाँ भाई इतनी बोरियाँ हैं अच्छा अच्छा जी जी जी ठीक है तो ऐसा करते हैं अपन मैं बोरी पहुंचा देता हाँ हाँ जी हाँ मैं शॉप पर ही मिल जाऊँगा आपको हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भैया ओके भैया धन्यवाद धन्यवाद भैया